नौ लाख उन्नीस हज़ार नौ अठारह हज़ार तीन सौ छः पंद्रह हज़ार तीन सौ नौ एक लाख दस हज़ार तीन पंद्रह हज़ार